दिक्खो हून में एह्दे बारे हून जादा मतलब कुछ बोली निं सकनां मतलब कनूनी विवाद उप्पर हून मेरा एह् ओपीनियन ऐ कि मतलब जेह्ड़ा होआ दा ना एह् गलत ऐ मतलब गलत निं काइंड आफ मतलब ठीक बी होई सकदा गलत बी ऐ मतलब एह्दे बारे मी कन्फर्म निं ऐ कि किस स्हाब कन्नै होआ दा मगर फिर बी केह् पता हून मतलब में कुछ आक्खी निं सकनां एह्दे च थोह्ड़ा मतलब इयां कन्फ्यूज ऐ में कि मतलब एह्दे कनूनी विधा विवाद उप्पर मतलब केह् सनां हून में मिगी आपूं थोह्ड़ा इ मतलब ओह् निं ऐ पूरा केह् बोलदे उसी मतलब मतलब ओह्दे उप्पर में पूरा मतलब कि ओह् निं ऐ में मतलब कि में श्योर निं ऐ ओह्दे उप्पर कि होई बी सकदा नेईं बी होई सकदा उस स्हाब कन्नै मिगी लग्गा दा कि मतलब शायद मतलब में मतलब के बोली सकनां कि मतलब अपना ओपीनियन देआ नेईं देआ में आपूं निं समझ आ दी विवाद इक प्रति विवांश मतलब में हून केह् समझां मतलब मेरा एह् कैह्ना ऐ कि मतलब मतलब मेरा एह् आक्खना ऐ कि कि मतलब उस स्हाब कन्नै दिक्खा जाए कि थोह्ड़ा बहुत ठीक बी लग्गा दा ते बिच्च थोह्ड़ा गलत बी ऐ ते गलत इस स्हाब कन्नै कि एह् होना ते नेईं चाहिदा लेकिन होआ दा बी ऐ ते दूए स्हाबै कन्नै दिक्खा जाए ते अपनी गौरमेंट गी एह्दे उप्पर थोह्ड़ा दिक्खना चाहिदा कि एह् होना चाहिदा कि नेईं होना चाहिदा ठीक होआ दा कि नेईं होआ दा उस स्हाब कन्नै ऐ एह् हून एह्दे च जादा में कुछ बोली निं सकना मतलब एह् गौरमेंट दे उप्पर ऐ कि गौरमेंट ने केह् करना चाहिदा केह् नेईं करना चाहिदा बाकी दिक्खो केह् होंदा केह् नेईं बाकी जै बाबै दी केह् करी सकने आं अस